کیا آپ نے کبھی ایسا اندرونی منظر دیکھا ہے جس کی اطلاع غیر انصاف منصفانہ یا خبر جعلی تھی پھر بھی شائع ہوئی ویسے تو کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہ کبھی کبھی اخبار میں جو باتیں اخبار میں جو خبر چھپتی ہیں وہ اکثر صحیح نہیں ہوتی خبر کچھ ہوتی ہے اور چھاپی کچھ اور جاتی ہے بات کچھ اور ہوتی ہے اسے کچھ اور لکھ دیا جاتا ہے دراصل ہر بات جو جو چھپی ہوئی ہوتی ہے دراصل وہی صحیح نہیں ہوتی کبھی چھپتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور رہ ہے اکثر ایسا ہی دیکھا ہے